मैं अपने पेड़ पौधों की रक्षा और सुरक्षा कुछ इस प्रकार से करता हूँ जैसे कि गर्मी के टाइम पर मैं अपने पेड़ पौधों को टाइम टाइम में पानी देता हूँ दिन में तीन बार मैं अपने पेड़ पौधों में पानी डालता हूँ और उन पर ज़्यादा धूप ना लगे इसी लिए मैं हरी वाली जाली जिसे ग्रीन नेट केहते हैं वो लगा देता हूँ छत्त से चारों कोने बाँध कर के तो मेरे पेड़ो पर डायरेक्ट सूर्य की रौशनी नहीं पड़ती है जिस से वह सुरक्षित रेहते हैं दूसरा बरसात के मौसम में मैं अपने पेड़ पौधों में भरपूर पानी पड़ने देता हूँ वो नेट में तब भी नहीं हटाता हूँ क्यों क्योंकि ज़्यादा पानी पड़ेगा तो पेड़ पौधे बरबाद हो जाएंगे और मैं समय समय पर अपने पेड़ पौधों की गुड़ाई करता हूँ उन में खाद डालता हूँ खाद में मैं नारियल रेहता है हमारे घर में जो फल फ्रूट आते हैं तो उसका जो वेस्ट बच जाता है तो उसको कम्पोस डिकम्पोज़ कर के मैं उसकी खाद डालता हूँ दूसरा मैं जैविक खाद का उपयोग करता हूँ मैं रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करता जिस में मैं गोबर की खाद बना कर के अपने पेड़ पौधों में डालता हूँ ढंड के मौसम में मैं अपने पेड़ पौधों को सही मात्रा में धूप मिलती रहे और सही मात्रा में उनको पानी मिलता रहे ठंड के टाइम में उन पर काम पानी डालता हूँ और उनको धूप दिलाने के लिए वो नेट हटा देता हूँ जिस से उन्हें सही समय पर धूप भी मिलती है मेरे घर में कनेर का पेड़ लगा हुआ है अरंडी का नीम का और लाजवंती और भी बहुत सारे मेरे घर में पेड़ पौधे हैं जिसकी मैं समय समय में रक्षा और सुरक्षा दोनों करता हूँ